औ आङो जोंनि धोरोमनि बागै फोरमायनो नागिरदों जेनेबा जोंहा दा संसार दाबाय बिसि फिसाय गथ' गथाय जोङो खौसे जानानै दा जोङो न'खरनि बागै आङो बुंनोसै ओरै बिदिनो जोङो हाबा जाबाय जुलि जाबाय जुलि जानानै जोङो बिहा बिमा बिफानिफ्रायथ' जोङो माने हौवानि बिमा बिफानिफ्रायथ' जोङो खारलायनांगौ जायो आरो माने बिदा फंबाय सानै साथामबाबोथ' सासेसो खारस्लायनांगौ जाखायो सानैसो खारलायनांगौ जाखायो बेवहाय आंबो खारस्लायनांबाय आरो आंनि फिसायजों आंजों बेयावनो जोङो जुदा जानायनि बादै जुदा जानायनि फारसे आङो बारायनोसै फोरमायलांसै आरो ओरै माने जोंहा फारसेनिफ्रायनो गोथारैहाय बिदिनो बाथौ माने जोंहा धोरोम ब्रह्म रक्त' धोरोम नालाय माने जोंहाथ' बाथौ गासैखौबो लांजोबनांगौ जायो आरो माने थांजेननायाव जोङो गोथारै बिदिनो दुगैयै लोबै माने जोंनि बिहाव बिखुनजोनि न'खरनिफ्राय जोङो बाथौनिफ्रायहाय बिदिनो दुगै लोबै गय फाथै लानानै बिदिनो जोंनि बिहाव बिखुनजोनि बाथौनिफ्राय हाफोरखौहाय खेबखांनानै माने रुजुननानै लानानै जोंनि जों जुदा जानायनि न'खरावहाय जों जेराव गोथारै बाथौ गायसनगोन जों बेयावहाय होयो आरो बेखौनो आं बुङो माने जोंहानो गोथारै गायसनलायनाय जायो बिदिनो फुजा बार दिना गासैबो दुगैयै लोबैहाय गासैखौबो माने फुजा होनाय बोथोरावथ' जोंहा बिदिनो बोसोराव खननै जायो आरो बिदिनो ओंखाम गोरलै आघोन मासाव खनसे आरो बोसोर गोदाननि बैसाग मासाव खनसे होनाय जायो जों बे बोथोरावबो फुजाफोरखौहाय दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो बाथौआवबो लुस्रां हस्रां खालामनानै बिदिनो गासैबो फुजाफोरनि बिनि जिनिसफोरखौ फिथाय सामथाय गासैखौबो सुस्रांनानै हास्रांजोबनानै जोङो फुजाखौ होयो आरो माने जोंहा बिदिनो फुजाफोरखौहाय आराम फालियो बिदिनो जों फुंनिफ्रायनो माने फुङाव फुजाब्ला जोंहा बिदिनो फुङावनो जाया लोङा जेबो जिनिस जाया जोङो बिदिनो थिक आदथा नयतासोनिफ्रायनो जोङो दुगैयै लोबैहाय फुंनि फुजा आरो दुगै लोबै बिदिनो बाथौखौ लुस्रां हस्रां खालामनानै जोङो फुजाखौ होयो आरो फुङाव जानाय फुजाया जोंहा बिदिनो बारिफोरावबो थायो नालाय रक्त'फोरा बारिआवबो जोंहा बारि बेंग्रा दङ बेनिथाखायनो जोङो बे बारिआवबो जोङो फिथाइ सामथाय प्रसाद भ्रुजिर होयो आरो बेफोरखौबो जोङो रेदि सुस्रां हस्रां सुनानै लाखाजोबनोसै हानानै लाखाजोबनोसै आरो बेनि उनाव जोङो फुजाखौ होनोसै गोथारैनो आरो बिदिनो मोनानि फुजाब्ला बिदिनो मोनायावहाय बिदिनो पास्ता सारे पास्तासो टाइमआव मोनानि फुजाखौ होयो आरो माने मोनायाव होयोबा अखानायैबो जोंहा बे बारिनि पुजाया थाबावो बेवहायनो जोङो ओइदिन बिदिनो मोना मोना बे होनानै दुगैस्रां लोबस्रां होखांनानै जोङो बारिआवबो बिदिनो बाथि सावजोबो आरो अखानायैहाय जोङो बे बारिआवहाय आरो फुङावहाय बिदिनो जाया लोङा बिदिनो दुगैस्रां हस्रां साफा जानानै जोङो गोथारैनो आरो बारिआवबो फुजा होबावो जोङो बेखौनो आं फोरमायो बेनो आंनि मोदाइ होनाय बे गोथारनि फारसे रायज्लायनाया बेयावनो दोनथ'बाय